खेनाइ बनबैके लेल करीब करीब एक एक एक घन्टा काफी रहै छै अगर साधारण खेनाइ बनेलहुँ तऽ एक घन्टा काफी रहै छै ओहिलेल कोनो दिक्कत नहि होइ छै ओ बढ़िआँ जेना बनि जाइ छै आओर हेल्प हेल्प एहि दुआरे नहि लै छी कखनो लइए लै छिए लेकिन लेल हम नहि लै छी हमरा लेल भऽ जाइए ओ चीज हम देखैत देखैत जे कोनो चीज जे छै से सीखि लै छी ओकरा बढ़िआँ जेना कोनो चीज दिक्कत नहि होइए बढ़िआँ जेना बना लै छी ओहिमे कोनो दिक्कत नहि भेलै जेना कोनो चीज जेना दालि भात भुजिआ या दालि भात तरकारी तऽ एक घन्टामे आरामसँ ओ भऽ जाइ छै आओर तरहके तरकारी अगर बनेलहुँ पाँच सात तरहके बनेलहुँ तऽ ओहिलेल जे छै से करीब डेढ़ घन्टा चाही आओर ओहिलेल डेढ़ घन्टा चाही तऽ ओ बढ़िआँ जकाँ बनि जाइ छै ओहिलेल कोनो दिक्कत नहि रहै छै खूब बढ़िआँ जेना बना लिअ आओर कोनो चीजके दिक्कत नहि होइ छै अगर सब चीज तैयार रहल तऽ बनि जाइ छै ओहिमे बढ़िआँ जेना बनि जाइ छै ओहिमे कोनो दिक्कत नहि होइ छै खेनाइ बनबैमे नहि तऽ हमरा मोन लगैत रहैए खेनाइ बना लै छी ओहिलए हमरा कोनो दिक्कत नहि बढ़िआँ जेना बनि जाइ छै आधा घन्टा या पौन घन्टामे सब चीज तैआर भऽ जाइ छै